भार्तीय समाज में जाम धर्म आहिनि जीअं हिंदू आहिनि मुस्लिम आहिनि क्रिश्चन आहिनि पंजाबी आहिनि गुजराती आहिनि सि सिंधी आहियूं असां त हेॾा माण्हू आहिनि सभिनी खे मिली झुली करे रहनि खपे सभिनीनि जो भॻवाननि जो हिकु ई आहे भॻवान लेकिन सभेई अलॻि अलॻि मंदरु ठाही वेठा आहिनि मज़िद ठाही वेठा आहिनि चर्च ठाही वेठा आहिनि लेकिन प्रे त हिकु ई भॻवानु आहे भॻवानु हिकु ई आहे ऐं सभु मिली झुली के रहनि खपे जे मिली झुली खे फैस्टिवल्स मल्हाइण खपनि त्योहार मल्हाइण खपनि असांखे सिखनि खपे की असां सार हिकु जूट रहींदासीं त ॿियो कुझु असांखे प्रॉ मुसीबत न ईंदियूं हिन तरीक़े सां रहींदासीं त ख़ुशि बि रहंदासीं ॿियो सुठो रहंदो धरती खे ॾिसिणो आहे पंहिंजे जिते असां रहूं था भार्तीय समाज जेको वधाईंदा ॿारनि खे ॾिसिणो आहे एकता बनाए रखिणी आ असांखे जीअं कंहिंमें फाइटिंग न थिए केरु झगड़ा न थियनि ऐं हिकु नागरिक जे रूप में हीअं करणु खपे की सभिनी खे मिली झुली करे रहणु खपे हर त्योहार में जीअं असां ख़ुशियूं बाटियूं जीअं उहो मल्हाइण फैस्टिवल्स त असांखे बि हुन तरीक़े सां ख़ुशि थी करे मल्हाइण खपे ऐं हुननि जी पूॼा जियो तरीक़ो अलॻि हूंदो आहे जीअं गुजरातीयुनि जो अलॻि हूंदो आहे लेकिन आहे त हिकु ई भॻवानु सभु भॻवान खे ई त मञो न त हुअईं करनि खपे ख़ाली हूअ ॾिसणु खपे ऐं उहो ॾिसनि खपे की असांखे सीख मिले हिन मां की हिकु सां रहूं ख़ुशि रहूं ॿियो कुझु हिन जो ॿियो केरु हिन जो फ़ाइदो न उठाए ऐं धरती असांजी प्लानिट जेकी आहे उहा सुरक्षित रहे झगिड़े करन सां धरती माता ते कुझु तकलीफ़ न अचे